میں نے رحمتِ عالم پڑھی تھی اس میں بہت اچّھے اچّھے واقعے ہیں اور وہ واقعی پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے